ترمیم اور نظر ثانی کرنا کسی بھی تخلیق کے لیے سب سے اہم عمل ہے اسی لیے میں بھی اپنی کسی بھی شاعری کسی بھی تحریر یا کسی بھی نثر کے فنی پاروں کو اگر جب میں لکھتا ہوں تو اس کو کچھ دن تک چھوڑ دیتا ہوں جس کے بعد مجھے اس کو بھول جانے کا ایک موقع ملتا ہے لیکن پھر جب دوبارہ مجھے اس میں ترمیم کرنی ہوتی ہے تو اس کو اٹھا کے دیکھتا ہوں تو اس میں پھر جو نکات جو میرے اس زمانے میں جب میں نے وہ لکھا ہے اور اس کے بعد ایک مہینے بعد دو مہینے بعد چار مہینے بعد ایک مخصوص وقت کے بعد جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو اس میں کچھ نہ کچھ نکات جو ہے نکل کر سامنے آتے ہیں جس سے میں ان فنی نکات کو الگ کر کے پھر اس میں تخلیقی عمل پیدا کرتا ہوں اور کوئی مخصوص عمل اس کے لیے نہیں ہوتا ہے لیکن ایک سوچنے کی جو جہد ہوتی ہے وہ اس میں پیدا ہو جاتی ہے اور پھر دھیرے دھیرے ہماری ذہن ہمارا ذہن جب بلوغیت کو پہنچتا ہے اس چیز کے بارے میں تو اس طرح سے وہ عمل پیرا ہوتا ہے اور ہماری تخلیقیت کو نکھارتا ہے